एह् बड़ी बुरी गल्ल सुनी जे बृध्द आश्रम पता निं हुंदा केह् एह् तां नांऽ बी में अज सुनेआं ते हुंदा केह् अस ग्राईं लोक आं बड़े दूर रैह्ने ते इक होर गल्ल के साढ़ै बुड्डे दी बड़ी भारी सेवा करदे बड़ी सेवा करनी अपने बुड्डें दी तां करनी बजुर्गें दी कुसे दा होर बी बुड्डा होऐ जित्थै कुतै लब्भै बचैरा कुतै बाह्रे जारदा होऐ उस बचारै चलोऐ निं तां केईं जागत भुकत बी इयै जेह् होंदे कि पिट्ठी चुक्की लैना पिट्ठी चुक्की लैना बचैरा अपनै घर पजाना ठण्ड होऐ तां अपनै चुल्ली 'र लेईये अग्ग उग्ग तपाई बुड्डे शैल नोहाड़ी सेवा कीती उस्सी शैल रुट्टी देनी खाने ई घ्यो देओ दुध्द देओ अच्छी अच्छी चीजां देओ साढ़ै आम लोग इ'यीं करदे जिन्ने बी हैन बड़ी सेवा करनी बुड्डें दी बच्चें दी बच्चा कुसा बी लब्भै कुसा बचारे दा गरीब बच्चा उस्सी गर्म कपड़े देओ अपनै हत्थैं बनाओ सवैटर बनाओ सवैटर लोआओ बुड्डें बी गर्म कपड़े बनाई देओ उन्ना दे गर्म कपड़े बनादे हुंदे लोकैं ओह् बुड्डे बचारे कैंह कि बुड्डें ठण्ड बी हुंदी बुड्डें ओह् गर्म कपड़े लोआने उपरा फड़खियां देनियां ठण्डु दै दिनै सवैटर बुनने ते उन्ना दियां बनाने कोट शैल गर्म ते उन्ना दियां बनानियां सुत्थनां ओह् बुड्डेंई देओ तुस ते बुड्डें बचैरें लोआओ बुड्डे बी खुश ते एह् दा बड़ा पाप ऐ एह् गल्ल सुनी बृध्द आश्रम जेह्का पाप ऐ साढ़ै निं देह कम्म निं करदे साढ़ै बुड्डे दी बड़ी सेवा करदे बच्चें दी सेवा करनी होए कोई बचैरा गरीब कोई बत्हेरे औंदे साढ़ै महाशे औंदे निक्के निक्के बच्चे उन्दे उ'नेंई कुकड़ियां देई ओड़ने द'ऊं द'ऊं बटियां कुकड़ियां देनियां चार चार बटियां कनक देनी लेओ ते खाओ घराटैं प्हियो आटा बनाओ फ्ही फुलके पकाओ खाओ कुकड़ियां देई ओड़नियां घराट लेई जाओ बचारैं बुड्डै ता घराट पजोंदा निं अप्पु जाना घराट उनें फ्ही आटा आह्नी देना आटा उन्दी मर्जी ऐ जे असैं कुकड़ियें रुट्टी खानी ता कुकड़ियें दी खलाओ कनका दी मर्जी जौ ते करने किट्ठे कनक कि पराने बजुर्ग होंदे हे पैह्लैं ते जमांऽ ते कुकड़ियां आटा खाना बड़ा पसिंद करना फ्ही ओहे देस्सी घराटैं पिह्ना फ्ही ओह्दे बनाने साकड़े खमीरे ते उप्परा दा बरतोड़ साग ते ओह् बड़े पसिंद करदे पराने जेह्के सोढ़े दादे पड़दादे हे ओह् देईयां देईयां चीजां बड़े पसिंद करदे केई हुन बी हैन उस्सी अस उस्सी गलांदे हे बुड्डे गोज्जी बनाओ चलो हुन घट्ट बी खंदे स्याने आदमी ओह् बड़े कन्नै ते ओह् पचींदा शैल बरतोड़ साग बनाओ उप्परा दा चोपड़ टकाओ बड़ा मजा औंदा खाने फ्ही उस्सी ते इ'यां बड़ी सेवा करने अस बजुर्गें दी होऐ कोई जागत कुसे दे कुसे कपड़े देई ओड़ो अन्दरा दा देई ओड़ो चार चार सूट देई ओड़ो अन्दरा दा साढ़ै बजुर्गें दी बड़ी सेवा करदे